ہم لوگ آج دیکھ سکتے ہیں مختلف طریقوں سے جیسے جیسے ہمارا دور گزر رہا ہے اس طرف سے آن لائن گیم اور آف لائن گیم دو طرح کے گیم ہیں آن لائن گیم میں اپنے ذہانت کو بڑھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں جو کہ آج کے دور کے نئے نسلیں اس کا استعمال کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ جس میں آف لائن گیم میں ہم دیکھ سکتے ہیں فٹ بال بیٹمنٹن کریکٹ وغیرہ ہو گیا ہے اس کی وجہ سے ذہنی اعتبار سے تیز بننے کے ساتھ سے جسمانی اعتبار سے اچھا تبدیلی دیکھ رہے ہیں دیکھنے کو ملتی ہے اس میں ذہن کے سکون صحت مند تندرستی فیٹنس ملتی ہے ان دونوں گیم کی صلاحیت کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں طرح کے گیم آج کے جدید دور میں استعمال کرنا چاہیے اور دونوں گیم کا استعمال اپنے اپنے بہت بہتر ہے ان دونوں گیموں کا استعمال ہم کرنا چاہیے ہم اپنے شریر کو تندرست رکھ سکتے ہیں دونوں گیم بہت فائدے مند ہوتے ہیں